हँ हमरा सबके किछुके व्यवस्था एमहर नहि अइ एगदमसँ गेल गुजरल रोड छै रोड पूरा टूटल छै कोनो एगो सवारी नहि छै ककरो तबियतो खराब होइ छै तऽ लअ कऽ जेबै जे से रस्तेमे बहुत पेशेंट एहन होइ छै रस्तेमे दाँत खिसोटि दै छै कोनो व्यवस्था नहि छै कहुना कहुना कऽ हमसब जाइ छियै रोड टूटल छै कतौ नीच छै कतौ ऊँच छै कतौ रोड़ा छै कतौ पत्थर छै केना कऽ लअ जाइयै कोनो साधन नहि छै सरकार हमरा सबपर कोनो दया करबे नहि करै छै तहन तऽ कोनो तरहे हमसब समय बिता रहल छियै अइठाम किछु नहि छै कतौ जाइयोके होइ छै तऽ बाट तकैत रहै छियै कथी भेटतै कथी नहि भेटतै कोनो कोनो चीजके व्यवस्था नहि छै कहुना कऽ हमसब समय अइठाम काटि रहल छियै लअ कऽ व्यवस्था सरकार सुनबे नहि करै छथिन अइठाम किछु छहिये नहि ने गाड़ी नहि घोड़ा नहि रिक्शा नहि किछु नहि कोनो वाहन भेटबे नहि करै छै तहन तऽ जकरा पास मोटरसाइकिल छै ओ गेल जकरा पास नहि छै से रस्तामे जाइते जाइतेमे तबियत बहुत जादे खराब भऽ गेल रोड डोल मोल रोड रहै छै तहन तऽ समय बिताबै छै लोक लअ कऽ कोनो व्यवस्था तऽ जरुर होबाक चाहियै किछुओ नहि छै अइठाम तहन तऽ कोनो समय हमसब चलै छी चलै छी कतौ बैसि गेलहुँ बच्चाके लअ कऽ जे तबियत खराब छै जाइ छी सकलहुँ जाइ छी जाइ छी कतौ बैसि गेलहुँ लअ कऽ ओहिमे बच्चाके आरो तबियत खराब भऽ जाइ छै चाहे बूढ़े छै या जे भी छै डिलेवरिये छै या किछु छै हमरा सबके कोनो साधन नहि छै लअ जाइके कतौ किछु नहि बुझाइ छै एगदम अन्धकार छै कतौ किछु बुझेतै तखन ने हमसब करबै किछु बुझेबे नहि करै छै कहुना कहुना कऽ हमसब समय बितबै छियै सरकारके दायामाया हेबे नहि करै छनि तऽ आब केना हमसब की समय बिताउ की करू ओकर कोनो थाहे पता नहि बुझाइ छै लअ कऽ किछु तऽ होवाक चाहिए सवारी किछु सवारी नहि छै अइठाम